नमस्ते मुझे वह चाहिए था खिड़की उड़की ना लोहे का चाहिए हाँ ना डिजाइन में चाहिए कोई ना महँगा पड़ेगा तो अच्छा रहे लोहे तो लोहा भी अच्छा होना चाहिए डिजाइन भी बढ़या बढ़िया हो हाँ ठीक है भैया वह दरवाज़ा भी चाहिए आठ दस घर है हाँ ना डिजाइन में चाहिए और चद्दर वाला भी लोहा चाहिए मिल जाएगा कितना महँगा पड़ेगा कम नहीं करोगे भैया अपना ही बोल रहे हो ठीक है कितना दाम लगाओगे ठीक है बक्सा बनवाने के लिए भी चद्दर वद्दर दोगे हाँ लोहे का चाहिए मिल जाएगा हाँ मतलब चद्दर भी चाहिए बक्से बनवाने के लिए मोटा रहे थोड़ा मिल जाएगा दो हज़ार तक ठीक है आठ दस घर है हाँ हाँ ठीक है नमस